ई कटु सत्य छियै कि नबका पीढ़ी आओर पुरनका पीढ़ी दुनूमे वैचारिक मतभेद होइत छै वैचारिक अंतर होइत छै किया तऽ ओ जमानामे आ ई जमानामे दुनूके एक साथमे साथ देनाय बहुत मुश्किल होइत छै दुनूके विचारधारा अलग होइत छै एहि लऽ कऽ यदि बात कयल जाय कि समानता आओर अंतरके तऽ कोनो एक दूसरासंँ एक राय नहि राखि सकैया किया तऽ दुनूके मतांतर हेबाके पूरा संभावना रहैत छै आओर नबका पीढ़ी आओर जे पुरनका पीढ़ी छै एकरा दुनूके बीचमे वैचारिक मतभेद होनाइ संभव छै किया तऽ ओकर सोच आ एकर सोच कोनो स्थितिमे एक नहि भए सकैया दुनू समयके एक पलड़ा पर जोखनाइ संभव नहि छै दुनूके विचारधारा अलग रहैत छै दुनूके सोचब अलग रहैत छै आ दुनूके परिवेश अलग रहैत छै एहि लऽ कऽ हमरा हिसाबसंँ दुनूके विचारके बीचमे समानता कऽ देनाइ बहुत मुश्किल होइत छै हालाँकि कोशिश करबाके चाही आओर दुनूके अपन अपन किछु किछु विचारके परित्याग करऽके चाही आ तखने एक सङ्गमे दुनू गोटा रहि सकैत छथि नहि तऽ वैचारिक भिन्नता भेलाके वजहसँ समस्या तऽ हेबे करतै